کالج کے زمانے میں ہم نے بہت کھیل کھیلے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو جذباتی کھیل لگتا تھا وہ مجھے لگتا تھا تاش کے پتے سے کھیلنا اس میں بہت سارے کھیل ہوتے تھے اور وہ کافی مزیدار ہوتا تھا اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں وقت بھی بہت ہم نے ضائع کیا اور رات رات بھر وہ گیم کھیلتے رہتے تھے اور کافی یہ تھا کہ اس میں چار س کم سے کم چار ہونے چاہیے بندے جو کھیل سکتے ہیں اس کو اس لیے چار دوست ہم لوگ مل کے بیٹھتے تھے اور پوری پوری رات اس کو اس کو کھیلتے رہتے تھے اور بڑے ہی جذبات کے ساتھ کھیلتے تھے اور بس ایک دوسرے کو ہرانا ہے اور اس کیسے جیتنا ہے اس کے لیے کھیلتے تھے پھر اس میں چیٹنگ کرتے تھے ہم کہ کس طرح سے ہم کس کو دھوکا سامنے والے کو دھوکا دے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں بھی کرتے رہتے تھے کھیل ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی تھی پیچھے سے میوزک بھی چلتا رہتا تھا ساتھ میں تو کافی وقت ہم نے اس میں گزارا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت بہت ضائع بھی ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے اس کا کھیل کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ہاں آپ کو کارڈ کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی پلیئنگ کارڈ جو میتھمیٹکس میں کافی یوز ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے